साढ़ी जेह्की स्टेट दे राजा हे ओह् जेह्के हे अपने महाराजा गुलाब सिंह होर उ'नें सारा हा पैह्लें इस स्टेट गी चलाया लेता एह् साढ़ी स्टेट दे हे राजा फ्ही अपने हरि सिंह होर होए साढ़े जेह्के में रौह्न्नां बसंतगढ़ इक गाव ऐ इत्थुंआं दे साढ़े राजा हे जेह्के बसंत नांऽ दे हे उं'दे नांऽ उप्पर एह् बसंतगढ़ पेदा नांऽ पेदा फ्ही उत्थुंआं बाद साढ़ा थोह्ड़ा रामनगर आंदा ऐ इक राम राजा राम सिंह दे नांऽ उप्पर उत्थुं दा नांऽ पेदा रामनगर फ्ही साढ़ा उधमपुर डिस्ट्रिक जियां बना राजा उधम सिंह दे नांऽ उप्पर एह् जेह्के राजा हे एह् डनैस्टियां रेहियां एह् साढ़े ग्रांऽ च तां कोई डनैस्टियां जेह्की साढ़े जम्मू च डोगरा डनैस्टी दे जेह्के रेह् अपने राजा महाराजा गुलाब सिंह होर फ्ही हरि सिंह होर एह् राजा हे जेह्के ने रूल कीता इत्थुआं दे फ्ही उत्थुं बाद लीडर लाडर जेह्के होऐ एह् शेख होरें ओह् कीता राज कीता शेख अब्दुल्ला होरें एह् फारुख अब्दुल्ला होर रेह् फ्ही अमर अब्दुल्ला होर उ'नें जियां अपने साढ़ी एम एल ऐ रेह् साढ़ी तहसील च सिंह होर रेह् एह् स्हाबै दे जेह्की साढ़ी स्टेट दे बिच्च रूल कीता बन्दें